रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए कहाँ जा रहे हैं साइड में कीजिए साइड में कीजिए हेलमेट कहाँ है तीन आदमी काहे बैठे हैं गाड़ी पर गाड़ी साइड में लगाकर खड़ा होइए इधर आइए आप पहले यह बोलिए एक तो आप तीन आदमी बैठे हुए हैं गाड़ी में तीन आदमी तीन आदमी बैठने का अलाउ नहीं है दूसरा है कि आप बिना हेलमेट का चल रहे हैं और जूता भी आपके पैर में नहीं है जूता क्या किए एक बात बताइए एक तो पेशेन्ट को लेकर आप जा रहे हैं दूसरा हेलमेट नहीं है अगर कहीं कुछ हादसा हो जाएगा तो एक के साथ तो सब पेशेन्ट बनिएगा ना एक तो आप चप्पल पहनकर जा रहे हैं तीन आदमी का सफ़र कर रहे हैं तीन आदमी बैठकर वह दूसरा हेलमेट नहीं है अगर किसी प्रकार का कहीं हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन आएगा हमलोग पर आएगा ना जी ट्रैफ़िक पुलिस इतना जाम है इतनी चेकिन्ग करते हैं फिर भी आपलोग एक्स्ट्रा के लापरवाही करिएगा तो हमलोग का क्या होगा तब

ऐसा थोड़े होता है चलिए साइड कीजिए और चालान बनाइए पाँच हज़ार का चालान आपको लगेगा

आप अगर यह आप कहते हैं माफ़ कर देने के लिए आप बताइए कहीं हादसा हो जाता तो कौन आपको माफ़ करता बोलिए तो ऐसा थोड़े होता है सारा कुछ आप लेकर चलिएगा जब आप बाइक़ से जा रहे हैं तीन आदमी बैठे हुए हैं नियम रूल नहीं है तीन आदमी बैठने का और हेलमेट नहीं है आप कहते हैं मजबूरी हो गई मजबूरी क्या होती है चालान कटवाइए पाँच हज़ार का और हेलमेट खरीदिए जा करके ऐसा नहीं होगा चालान आपको कटवाना पड़ेगा फ़ाइन देना पड़ेगा तभिए होगा तभी आपलोग को फिर आइन्दा इस दिन से ऐसी गलती नहीं करिएगा इसलिए चालान बनवाइए चालान बनाइए पाँच हज़ार रुपये का और जो है आज दिन से याद रखिएगा तीन आदमी बैठकर नहीं चलाएँगे हेलमेट और जु